माण्हूअ जो जीवन चुनौतियुनि सां भरियल आहे हर कंहिंजे जीवन में अलॻि अलॻि प्रकार जी चुनौतियूं बयां आहिनि पर उन चुनौतियुनि खां सही रूप ढंग सां सही रूप सुचारो रूप सां पार पुॼण बि हिकु वॾी जिमेदारी आहे जीअं त ॿारनि जी चुनौती आहे ॿार खे सही शिक्षा कीअं मिले सही दिशा में अॻियां कीअं वधे उहा ॾाढी वॾी चुनौती आहे ॿार जीअं उहो सही दिशा में वधणु ऐं गॾु गॾु धंधे जी बि चुनौती आहे माण्हूअ जे मथां त मुंहिंजे जीवन में बि कुझु अहिड़ियूं चुनौतियूं आहियूं जंहिंमें मां सही ढंग सां सुठा संस्कार ॾेई ॿारनि खे अॻियां सुठो ठाहियो आहे ॿारनि खे हीअं त ॿार खे सही शिक्षण कीअं मिले सही दिशा में कीअं वधे ऐं घर में पंहिंजा वॾनि जा संस्कार हूंदा त ॿार बि सुठो संस्कार सिखंदो सुठी तरह हुन शिक्षा ग्रहण कंदो पाण घर में पंहिंजा संस्कार सुठा हूंदा त ॿार में बि संस्कार सुठा ईंदा अहिड़ी जी तव्हां धंधे में बि चुनौतियूं आहियूं पर पंहिंजासुभाउ सुठो रखी माण्हुनि खां हिलणु मिलणु रखी धंधे में बि अॻियां वधियासीं अहिड़ी जिथे ॿार खे बि पाण सुठो शिक्षण ॾेई ऐं ॿार जी चुनौतियूं बि पार कयूं ॿार खे संस्कार सुठा मिलंदा त शिक्षण सुठो मिलंदो त ॿारु पंहिंजो सही ढंग सां सही दिशा में वधंदो इहा बि हिकु चुनौती ॾाढी वॾी आहे माण्हूअ जे मथां जेको हर को माण्हू हिन मां सही ढंग सां ॿाहिरि निकिरी सघे